जोंनि चिराङाव बिदिनो बिदिनो बिराद भुटाननिफ्राय दै फैयो गेटनिफ्राय दै फैयो बिदिनो बिदिनो दै बाना जायो दै लोमो बिदिनो दै खुरखायो ओरै मालिबिथा ओरै आमथिखा ओरै अक्सिगुरि ओरै बिदिनो दैफोरा बिराद आबाद खेटि आरो मानसिखौ बिराद थानो थाखाय जानो थाखाय बिराद खस्त' मोनो बिराद आबाद खेटिफोरखौ धंस' खालामो नस्त' जाजोबो गासैबो नस्त खालामजोबो बिदि गासैखौबो जोङो खस्त' भुगिनो गोनां जायो खस्त' मोनो जोङो आरो नै ओरै बिमा दैलाम बेबो खुरखानानै खुरखाजोबो गासैबो बेयावबो जोङो बिराद जोङो लामा सामा गासैखौबो खुरखानानै लांजोबो गासिखौबो जोङो थाबायनो आरो थाबायनायाव जों बेराद खस्त' मोनो जोङो गथ'फोर स्कुलाव थांनाय मानायाव जों बिराद खस्त' जानाङो बिदिनो अखा हायोब्ला जोङो खामला हाजिरा मावनांगौ जोङो बिराद खस्त' मोनो खस्त' भुगिनो गोनां जायो जोङो न'खरखौ सालाय लांनो जोङो बेराद खस्त' जायो बिदिनो अखानि बोथोरावहाय जोङो बिराद खस्त' मोनो जोङो बिदिनो दैजों अखाजों बिदिनो लामा सामाफोरावहाय जोङो बिराद खस्त' मोनो जोङो गथ' गथाय जोङो खस्त' मोनो जोङो खस्त'नि गेजेरजोंनो थानांगौ गोनां जायो समाव जोंनो थानाय जानाय बिराद जोङो खस्त' जानो गोनां जायो जोङो खस्त' मोनो उन्दुनाय थानाय जानायाव लोंनायाव जोङो अखाजों माजों जोङो बिराद गोरलै गोलाम जोङो खस्त' लानांगौ गोनां जायो